अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो एक बार की बात है के दिवाली पर मैं नारगढ़ किले पर गया था वहाँ जब मैं ऊपर चढ़ा तो मुझे पूरे जयपुर का नज़ारा दिखा वो जयपुर का नज़ारा इतना खूबसूरत था क्योंकि दिवाली का दिन था लोग हर जगह सजावट थी तो वो नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था तो मैं कह सकता हूँ के उस समय में उस नज़ारे को टकटकी लगाकर देख रहा था अगर मैं आकाश को देखने का सही समय की बात करूँ तो आकाश को देखने का सही समय रात का होता है जब सूरज छिप जाता है उस समय अगर देखो तो आकाश को देखने में एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है और दिल को सुकून मिलता है